मां पंहिंजे दोस्तनि सां गॾु वैष्णो देवीअ जी यात्रा में वियो हुयमि जंहिंमें सत्रहं किलोमीटर जी जेकी चढ़ाई हूंदी आहे हुनमें असांखे जाम एडवैंचर ऐं तकलीफ़ थियनि पियूंं बट असां हुननि खे हिक चुनौतियूं वांगुर खयूं ऐं असां हुननि खे चढ़ण चालू कयो असां कोई बि गाॾी असां कोई बि ऊंट हुननि खे वठणु ॿिना असां पंधि हलण जो निर्णय खयों ऐं असां हुननि में हली करे असां हुनखे मथे मंदर ताईं वियासीं असां जल्दी पोहतासीं ऐं असां पंहिंजो जेको असांजो ॾपु असांखे लॻे पियो की भई असां करे सघंदासीं की न करे सघंदासीं छोकि थदि पहिरियों राति ऐं एॾो सभु हुयो तॾहिं बि असां उहो शइ खे कयो ऐं असां हुनमें अॻियां आयासीं असां पंहिंजो जेको ॾपु आहे हुनखे मिटाए करे असां जेका चढ़ाई कंप्लीट कई